हमरा भारतीय फिल्म अच्छा लागै छै जेनाकि पहिले जे भारतीय फिल्म रहै छलै अच्छा रहै छलै ओकरामे गीत गाना सब अच्छा रहै छलै तभीके फिल्म एक्टर सब भी बढ़िऑं छलै अभी भी एहन बात नहि छै कि खराबे होइ गेल छलै बहुत अच्छा अच्छा काम होइ रहल छै एकरामे तो कोई अपन कल्चर के अच्छा दिखा रहल छै कोई अपन कल्चर के ख़राब भी कर रहल छै तो यही सब छै तऽ हमरा एक्टर मे हमरा अच्छा लागै छै रणवीर कपुर ओकर एक्टिंग भी अच्छा छै आओर ओकर एक्टिंग होइ छै नेचुरल लागै छै तो ओ जे एक्टिंग करै छै जेनाकि कोई डायलॉग हो गेलै किछु भी करै छै तऽ लागै छै कि हँ मतलब एकदम रिलेट करै छै आदमी ओकरासँ और अभिनेत्रीमे हमरा कैटरिना कैफ ठीक लागै छै और एकर भी मुवी सब अच्छा छै और जितना भी काम करले छै सब अच्छा काम करले छै आओर फिर जे गाना होइ छै जे फिल्म सबमे गए रहल छै आदमी मतलब सिंगर सब तऽ अब गीत हमरा अरिजीत सिंह हर फिल्म मे गाबय छै तब अच्छा लागै छै